चिरां जिल्लायाव सोलोंथाय आरो साख्रिजों मोगा मोगि जानांनाय गोनांथिआनो जादों सोलोंथाय सोलोंथाय खम बिबांनि फरायनायनि थाखायनो साख्रिफोरखौबो नांगौबायदि मोननो हाया मोननो हाया आरो दैदेनगिरिफोराबो साख्रिखौ मोजां कुवालिटि नङाबा होआ बेनि थाखायनो गोजौ फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बेनिखायनो बेनिखायनो फरायसालिफोराव मोजां गियान गोनां सोलोंथाय फोरोंगिरिखौ होनांगौ बेनिफ्रायसो फोरोंगिरिया फरायासानो मोजाङै मोजाङै गियान होनांगौ बेनिफ्रायसो नांगौबायदि गियानखौ जमायनानै लानानै नांगौबायदि सुबिदाखौ खालामहैनो हायो आरो जौगाहैनो हायो बेनिखायनो दैदेनगिरिफोराबो दायत्त' थायो